सबसे पहले प्रदर्शन के लिए या रिकॉर्डिंग सेशन के लिए मैं सबसे पहले रूम के अंदर बिल्कुल एकांत माहौल को बनाता हूँ ताकि कोई तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे और मैं आराम से बैठता हूँ माईक का सिस्टम और अपने स्पीकर्स का और इन चीज़ों का बहुत ध्यान से सलेक्शन करता हूँ ताकि मैं कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस न हो और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस के लिए रूम के अंदर एक मात्र अकेला बैठ के रिकॉर्डिंग करने में ध्यान रखता हूँ ताकि क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं आये